औ खोनाबाय आङो दायो दङ ओरैनो दङ औ औ

औ भुटानाव बेरायफैगोन नामा औ फैनायाथ' सिगां फैनायनि थाखाय नोङो भुटान गेटआव एनट्रि खालामग्रोनांगोन एनट्रिनि थाखाय नांगौ जानाय आई डि नांगौ भटार कार्ड नांगौ आधार कार्ड नांगौ बेफोर दंखायो नामा नोंथांनाव साबेसे फैगोन नोंसोरो कारनि एनट्रि नांगोन ओमफ्राय साफ्रोमबो सुबुंनि एनट्रि नांगोन आरो बे इनट्रिखौ खालामनांगोन भटार कार्ड आरो आधार कार्डजों आरो बिनि उनावसो खोनायासै औ बेयाव एनट्रि खालामखांनायनि उनाव सिदा थांगोन भुटाननि सिङाव गेलेपुनिफाय दावखोलांनानै ओरै भुटाननि दालांसिम सहैगोन

माबाफोर सोंनांगौ दंबावो नामा लामाया लामानि कनडिसनाथ' मोजाङानो जेरैबो मोजांजोब

नोंथांमोनहा माब्ला बेरायफैनो सानदों औ बेनो औ औ दे मोजांयानो जादों होम्बालाय गाबोन माब्ला फैयो फैबानो जाबाय नोंसोर फैनायनि सिगां एनट्रि खालामनानै फन हरबानो जाबाय आंनो होम्बा दोनथ'नोसै